مزدور قانون اتر پردیش میں کاروبار کے آپریشن کو کنٹرول کرتے ہیں کیوں کہ مزدور سے ہماری کا اس میں فیکٹریوں میں یہ ہوتا ہے مزدور قانون ہمارے کاروبار کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے اس سے ہماری بزنس میں فائدہ مند ہوتا ہے مزدور قانون ایک اچھا ہوتا ہے جس سے مزدوروں کو سہایتا دی جاتی ہے مزدور قانون مزدور کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے مزدور سے ہماری کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے اگر مزدور صحیح سے کام نہیں کرے گی تو ہمارے کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے مزدور ہی ہمارے کاروبار میں منافع لا سکتا ہے